पढ़ने छी रामायण रामायणके पोथी जे पढ़लहुँ ने तऽ कानैपर बाध्य कऽ देलक अइदुआरे जे रामायणमे खाली सीताके दुःखद कहानी रहनि की छली सीता आओर की भेली सीता कतेक दुलारू छली राजा जनक जीके सुनैना रानीके आओर बियाह भेलाके बाद कतेक हुनका दुःख झेलै पड़लनि वन वनमे घुमलनि तकरबाद हुनका कुटियामे आदमीके गाँव समाजके कहलाके बाद गाँवसँ हुनका लोक बाहर जङ्गलमे धऽ देलक आओर जीवन भरि उ दुखे कटली जखन ओ पोथी पढ़ै छी आओर सीताके वर्णन देखै छियनि आओर सीताके कथा सुनै छी तऽ बड दुःख होइए जे कतेक दुःख झेलली एगो महिला भऽ कऽ तऽ हमहूँसब तऽ महिले छी जे जिन्दगीमे की आयत नहि आयत की करै पड़त नहि करै पड़त केहन समय आयत ई तऽ कियो अपन समय देख नहि आयल अइ